सीतामढ़ी सीतामढ़ी जिलामे पहले से बहुते बदलाव अयलै है पहले तऽ सीतामढ़ी जिलामे बहुते दूर दूर पर घर सभ देखाइ दैत रहलै एगो दूगो घर रहलै लोकके पैसा न रहलै तऽ बनाइति लेकिन आब एसन बदलाव आ गेलै कि आब घर सभ बहुत पास पास है एक गो घर पर तीन महला चारि महला घर बिल्डिंग सभ बनि गेलै पहिलेके ई रहले कि झोपड़ी बला घर सभ रहलै बाँसके झोपड़ी सभ रहैत रहलै जे एगो दू एक्के गोमे दूगो रहैत देखाइत रहलनि लेकिन आब तऽ बिल्डिंग पर बिल्डिंग बिल्डिंग पर बिल्डिंग देखाइ दै छै बहुते से बदलाव अयलै है सड़कमे भी बदलाव अयलै है जइसे कि पहिले तऽ सड़क सभ माटिके रहैत रहले लेकिन आब पक्का बला सड़क होइ छै अलकतराके सड़क सभ होइ छै सड़कके काते काते नाला सभ बनि गेले है बहुते एसन सुविधा सभ हो गेलै जेहि से परिवर्तन हो गेलै है सामाजिक सामाजिक परिवर्तन भी हो गेलै पहिलेके लोक सभ जात नीच ऊच भेदभाव रखैत रहलै लेकिन आब कोइ भेदभाव न है सभ आदमी एक साथ मिल जुलके रहै छै एहि से बहुत अच्छा लगैत रहै छै देखैमे परिवर्तनके परिवर्तन हो गेलै इएह सभ है परिवर्तनके साथ साथ बदलते समयके साथ साथ सभ एक साथ दिखाइ दै छै